ओ फल सब बढ़ियाँ सब छै सब फ्रेश सब पाकल सब ओ अच्छा रेटके तऽ कोनो बात नहि छै रेट सामान सब बढ़िआँ रहय छै तऽ रेटके कोनो बात नहि छै बेसिओ लागल तऽ कोनो दिक्कत नहि ओ लेतियै सेब लेतियै अनार केला पपीता इएह सब ओ अच्छा ठीके छै तऽ हम लिखा दै छियै तऽ किछु लिख लिऔ सेब दस के जी अनार पाँच के जी पाँच के जी पाँच के जी केला एक सओ पीस आओर बेर बैर हेतय अभी अच्छा अमरूदो लै लेतिए पाँच किलो अमरूदो आँ सेब भए गेलय अनार भए गेलय अमरूद भए गेलय अंगूर किछु दै दितियै तीन किलो अँगूर तीन किलो आओर पपीता छै पीसके हिसाबसँ अच्छा तऽ दस पीस दै देतय पपीतो हँ मौसमी फल छै एखन आम हेतय की हँ ओ

अच्छा किछु तऽ माल देबहो दै दितियै दस बीस किलो ठीक छै ठीक छै भए गेलय एतने टा